चुनाव जी प्रक्रिया में सभिनि खां पहिरीं जो माण्हूं चुनाव लड़णु चाहे थो हू पंहिंजे टिकेट लाइ चुनाव जी टिकेट लाइ जंहिं चुनाव में हू खड़ो थींदो चुनाव में बीहंदो त उन जे लाइ उन जे लाइ हू फोरम भरंदो आहे फोरम भरण खां पोइ हू हुन खे जीअं टिकिट मिलंदी अथसि त हू पंहिंजे चुनाव जो चिन्ह निर्धारित कंदो आहे जो उन खे चुनाव जो चिन्ह रखिणो हूंदो आहे निर्धारित कंदो आहे ऐं पोइ उन खां पोइ हू पंहिंजे चुनाव जे चिन्ह जो निर्धारित करे पोइ पंहिंजा पंहिंजे चुनाव पंहिंजे लाइ प्रचार प्रसार कंदो आहे जनता खे चईंदो आहे माण्हुनि खे चईन्दो आहे के मूंखे चुनाव इहो वॉट ॾिजो मां तव्हां जे शहर में तव्हां जे देश में ई ही व्यवस्था कंदसि हीअं कंदसि हूअं कंदसि ऐं उन खां पोइ ऐं चुनाव ऐं उन खां पोइ जॾहिं चुन और पोइ सरकार चुनाव जी दिनांक जे जंहिं ॾींहुं चुनाव थियण वारो आहे हू ॾींहुं ऐं तारीख़ु तइ कंदी आहे उन खां पहिरीं उन खां हिकु हफ़्तो पहिरीं उन खां वीह पंजवीह ॾींहुं पहिरीं आचार संहिता लॻी वेंदी आहे सरकार जा को बि कम जो बि योजनाऊं हूंदियूं आहिनि उन खे बंदि क करे छॾंदा आहिनि ऐं हिकु महिनो पहिरें चु आचार संहिता लॻी वेंदी आहे ऐं हुन खां पोइ चुनाव जॾहिं हूंदा आहिनि हुन ॾींहुं उन ॾींहुं आम जनता जो माण्हू हूंदा आहिनि हू उते वञी करे पंहिंजो पहचान पत्र खणी वेंदा आहिनि ऐं मोबाइल वग़ैरह सभु ॿाहिरि रखी करे वेंदा आहिनि उन में हिकु इलेक्ट्रोनिक वॉटिंग मशीन हूंदी आहे उन में पंहिंजे पंहिंजे पसंदि जो नेता चुनी करे हुन जे पासे वारो बटन हुन जे चिन्ह जे पासे वारो बटन दॿाए करे हुन नेता खे चुनंदा आहिनि लोकतंत्र में देश जा जो लोग हूंदा आहिनि उहे राष्ट्र में शासन शासन खां चयन कंदा आहिनि राष्ट्र में प्रतिनिधि जो चयन जी प्रक्रिया जे रुप में हुन खे चुनाव जो नालो ॾियो वियो आहे हिन में माण्हुनि जो समूह हूंदो आहे जो वोट टालाइण में शामिल आहे हिन में बहु बहुमत वारा माण्हूं बि हूंदा आहिनि ऐं राज्य राज्यस्तर ते सरकार ठाहींदा आहिनि

कंहिं देश जो एकमात्र लोग हूंदो आहे माण्हूं हूंदा आहिनि जो पंहिंजे प्रतिनिधि नेता जो चुनण जी प्रक्रिया प्रक्रिया में वोट ॾींदा आहिनि हिन प्रक्रिया खे नागरिक वोट जो अधिकार प्रयोग कयो वियो आहे ईअं सभी ईअं सभी आधार पोन उन्हनि खे जीअं वोट ॾींदा आहिनि हू प्रक्रिया ख़तमु थी वेंदी आहे उन ॾींहुं खां पोइ उन्हनि दॿनि खे उन वोटिंग जी गिनती थींदी आहे ऐं पोइ गिनती थी करे जंहिं खे बि वधीक वोट मिलिया हूंदा जंहिं खे बि वधीक बहुमत मिलिया हूंदा आहिनि उन खे सत्ता में सी नेता ठाहे छॾंदा आहिनि